मामोन अह सोंजागोन दे फार्माव माने अमाया बारा गैया ओरैनो माथाम माब्रैसोल' दं लांजोब्बाय मानैखो लांनो हागोन नोङो दाम दाम मिलायोबा दामा रोजाबा मासेनिया आरो मासेना रोजाथाम अह नोंसो एथ माह लांजोब्बायानो बिदि होनानैनो दामा बिबादि होनानै लांजोब्बाय है बिदिहाय होनाखै आं आं बुंनायानो थिख खासो नों नाय नों नायनानै दाम होनानै लाना थां नायफैग्रो अमाखौ अमाखौ नायनानै नों दाम होनानै लाना थां दामा मिलायबायो आंबो हरगोन ना आह अमाखौ नों नायनो फैग्रोदो अमाया बुन्दाबो बुन्दाबो दं बे बुन्दायानोथ' दामा बारा जागोन लांनो हागोन खिन्थु दामा मिलायबा आंसो दाम मिलायबासो हरगोन ना दे नों नायफैदो नायनानैसो लांनांगोन ना होमबासो दाम मिलायबायो आंबो हरगोन समबारै दे दे होमबा रावनोबो हरथ'लिया आङो ओह नों फैबा ओह हले लोग लोगो माबाया केश थाखा होनांगोन दे बाखि बुखि गैया बेयाव ओह आं बाखि हरालै जाथ'बाय ओह दानाखै मानोमोन औ हा

लाबोगोर माबेसे हेह नों नायाबा आंबो माबोरै हरनो नों नायबासो आं हरनो हागोन ना खेबनो हायालै अह जोलैया मोजांथ' र' दे दे जाथ'बाय